मां नंढे में डांस सिखो हुयो पंहिंजे ऐं नृत्य सिखियो हुयो पंहिंजे घर जे भरिसा जडहिं छुट्टियूं थियूं गर्मियुनि जूं त मां सिखो हुयो ऐं जडहिं घर में हिकु व्याव हुयो त पंहिंजी भेनरियुनि सां गॾु कोर्योग्राफी बि कई हुई ॿ टे गाननि ते असां संग सत साथ में संग में सभिनि नचो हुयसि ऐं सुठो लॻो हुयो काफी